खाना बनाबैके समयमे गैस सठि गेलै कि करबै हम कहलिए गैस मँगै दिअऽ अँ एजेन्सीके फोन करू गैस अएतै खाना बनेबै आइ खाना हम बनबैके ओ खाने बनबैकाल गैस सठि गेलै तऽ कोना हेतै जल्दी नहि आनिके देबै तऽ कोना बनेबै जल्दी सना मँगै दिअऽ हमरा गैस तऽ ई बनै मँगै देबै तऽ खाना कोना हेतै मेजबानसभ छै खाना खिलाबैलए छै एजेन्सीमे फोन करू गैसवला अएतै तऽ ई नम्बर लगाबू जल्दी लगै नम्बर लगाबू नहि लगेबै तऽ खाना नहि बनतै ओहिने रहि जएतै हम उँ गैस जल्दी मँगै दिअऽ नहि मँगेबै तऽ कोना हेतै खाना खाना बन्द रहत भने गैस नहि मँगेबै तऽ मर मेजबान जे बैठल छै खाना खाइलए गैस नहि अएतै तऽ कोना हेतै हेतै गे नम्बर लगाबू जल्दीसन हमरा गैस आनिके दिअऽ नहि आनिके देबै तऽ कोना हेतै हम खाना नहि बनाएब छोड़ि देब रहत ओहिने भने मर मेजबान सब भुक्खल रहत अहाँके भुक्खल राखब नहि तऽ एजेन्सीमे फोन करू नम्बर लगाबू पइसा दिऔ सिलेण्डर लाबू जल्दीसन भरैके तब खाना बनैके देब खाइलए मेजबानकेँ अहाँकेँ नहि आनबै तऽ ओहिने रहत गे खाना बन्द इहो एजेन्सीसे मँगाबू जल्दी गैस सिलेण्डर तब खाना बनत नहि तऽ नहि बनत ओ ओहिने रहत गे सुनलिए जेना तेना सिलेण्डर मँगाबू नहि मँगेबै तऽ कोना हैत गे चलू